कबिड जिगु मुलुगनाङैआ जोंनि ओनसोलाव गोबां गोहोम खोख्लैदों दावबायारिफोरनि बिथिङावबो आरो फालांगिफोरनि बिथिङावबो मानो होननानै बुङोब्ला ओ जोंहा ओ जाय सुबुंफ्रा फालांगि खालामनानै जायोमोन बिसोरो ओ कबिड जिगु सोमजिनायनिफ्राय ओ गाव गावनि मुवा बेसादफोरखौ गुबुन ओ गुबुन जिल्लायाव हरनो हायाखै आरो ओ बेसादफ्रा सेवग'लांनानै थांदों बिनि ओ आरो बिनिफ्राय जायफोर सुबुंफ्रा गुबुन जायगावहाय ओ खामानि मावोमोन एबा गुबुन जायगायाव थानानै गावनि ओ जानायनि थाखाय बिसोरो गोहोम खोख्लैदों बेफोरनि थाखाय कबिड नाइनटिना जोंनि दावबायनायाव बिराद गोहोम होदों